हम अपने खेत के किनारे किनारे अमरुद का पेड़ पॉपुलर का पेड़ सागवान नींबू ये सबका पेड़ लगा लगा चुके हैं इसमे समय से पानी डालते हैं कम पानी डाल के खाद डालते हैं अब साफ में जारी सबको साफ करके मिट्टी चढ़ाते हैं उस पर समय समय से पानी का डालना होता है कमैनी होता है फिर पेड़ के छटाई भी किया जाता है आसपास का वो डाल पात भी काट के सॉर्ट किया जाता है अब समय से सुबह शाम पानी डालते हैं फुल के बगीचा लगाते हैं उसमे साफ कमैनी करके साफ भी किया जाता है हर रोज सुबह उसमे पानी डालना पड़ता है पानी डालने के बाद वो अच्छा पौधा होता है बड़ा सा तो उसमे सेल्फी भी खीचते हैं आ तरह तरह की गेंदा सूरजमुखी ये सबका फूल भी लगाते हैं गुलाब यही सब लगाते हैं और खाने वाला फल सब को भी पेड़ लगाते हैं साइड में सब अपने आम लीची पॉपुलर सागवान ये सब का एक एक पौधा भी लगा चुके हैं साइड साइड से अच्छा लगता है ताकि पौधा बाद में छाया दे रहा हो तो आदमी बैठ भी सकता है वहाँ पर फल भी खाने को मिलता है अमरुद भी है अच्छा लगता है इसी के बारे में हम लोग जानकारी है जल जीवन हरियाली जो पौधो लगाने से हम लोग को बहुत राहत मिलता है बैठने की सुविधा है और ऑक्सीजन भी मिलता है इसी इस प्रकार से हम लोग पौधा लगाते भी है फ्री में जो ताकि जो पौधा लगाएँ हैं वो जीविका द्वारा फ्री में पौधा भी मिला था तो लेके उसमे से लगाएँ हैं उसके देख रेख करते हैं समय समय से हर एक चीज के निगरानी करते हैं खाद पानी सब उसमें डालना पड़ता है देते हैं कम साफ़ सुथरा भी करना पड़ता है हर एक चीज़ में ये सब करते हैं अभी आम का मोजर उजर होने वाला है तो उसमे उसको मोजर उजर के लिए दवा उवा मार के फ्रेस किया जाता है ताकि कीड़ा न लगे पेड़ में कीड़ा डालने के लिए चूना से कलर किया जाता है हरेक पौधा के जड़ को चूना से रंग दिया जाता है ताकि उसमे कीड़ा और नहीं लगे